हाँ मैम बोलिए कौनसा कार लेना कौनसा कार लेना है कार में ऑलटो होगा जैसे महिंद्रा का टर होगा सुजुकी होगा बलोरो होगा स्कॉर्पियो होगा कलर रेड है व्हाइट है बलेक है कौनसा कलर पसंद कर सकते आप व्हाइट कौनसा गाड़ी में लीजिएगा अच्छी तो सभी होती है आपको सिर्फ़ पसंद करना है इसमें कौनसा गाड़ी आपको लेना है उसमें बेल्ट कवर भी सब रहता है और रोड पर भी चलता है बहुत अच्छा इं सब माईलेज बहुत अच्छा रहता है नहीं जर्किन उसमें जो है नहीं आता है और चलाने क बाद आपको खुद पता लगेगा इसमें जर्किन है या नहीं

हाँ हो जाएगा मैम आप आकर देख सकते है ले ए अभी इसे बारह लाख रूपया चलता है ऐसा व्हाइट कलर का और पर्सेन्ट आप पर्सेन्ट उसमें आपको काट काटकर मिल जाएगा वही नौ नौ दस लाख मिल जाएगा आपको जी जी मिल जाएगा इसके लिए आप आकर चेक कर सकते हैं उसमें सिस्टम बहुत अच्छा अच्छा है कितना कम हाँ हो जाएगा मैम हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है

हाँ तो मैम आप आकर मतलब इसके लिए आप नियक्ति रहिए आप जब आकर देख सकते हैं और रेट के लिए आपको जैसे मान के चलिए जहाँ तक छूट होगा वहाँ तक हम कर सकते हैं

हाँ आइए हाँ वह तो हाँ मिल हाँ वह सब हो जाएगा सब इनश्योरेंस में सब रोड पर लाकर आपको वही पचास लाख रूपया में हो जाएगा ठीक है ठीक है